थेबोलाव लेखा दोनो जों थोरसि लथा खाप सामस दोनो आरो दैखरनिफ्राय जों दै खावनानै दुगैनो हायो आरो दैखरनिफ्राय जों सि गस्ला लंफेन सुनो हायो दैखरनिफ्राय खाप खुपफोर मैला नांनायखौ सुनो हायो थोरसि लथाफोरखौ सुनांगौ जायोबा सुनो हायो जोङो दै खावनानै